हाँ मेरे क्षेत्र के विभिन्न समुदायों ने हमेशा से आपस में तालमेल बनाए रखा है वह दोनों एक दूसरे के परम्परा को उनके धर्म को या वह उनके जो भी धार्मिक मान्यताऍं हैं उनको समझते हैं उनका सम्मान करते हैं और हमेशा शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ जिते आए हैं और रहते आए हैं